तुस मिगी हून अपने जेह्ड़े तुस जम्मू कश्मीर च साढ़े डुग्गर प्रदेश च ध्यार मनाए जंदे न जि'यां कि लोह्ड़ी मनाई जंदी ऐ जां देआली मनाई जंदी ऐ जां बैसाखी मनाई जंदी ऐ जां होर लोह्ड़ी दे दूए दिन त्रैण मनाई जंदी ऐ और बड़े सारे जि'यां शिवजी दे भंडारे हुंदे बड़ी जगह् ते बड़े अच्छे अच्छे शिवरात्री हुंदी जियां ते बड़े सारे ध्यार जेह्के साढ़े मनाए जंदे न हुन तुस मिकी एह् दस्सो कि तुसें ई इ'नें ध्यारें चा केह्ड़ा ध्यार मनाना अच्छा लगदा मेरे स्हाबै कन्नै तुस सारे गै ध्यार अच्छे तरीके कन्नै मनांदे ओ पर जेह्का तुसें गी सब तूं अच्छा ध्यार लगदा ऐ तुसें मिगी ओह्दे बारे च दस्सना कि तुसेंई अच्छा की लगदा ओ तुस ओह् कि'यां कि'यां मनादे ओ ओह्दी मिगी पूरी दी पूरी जेह्की ऐ क्हीकत सनाओ तुस कि'यां कि'यां मनांदे में तुसें गी सनान लगा कि साढ़े लोह्ड़ी मनांदे न लोह्ड़ी दे ध्यार पर बड़ी खुशी मनाई जंदी ऐ लोह्ड़ी त्रैन उप्पर अस लोह्ड़ी होंदी ते अस बब्बरू शब्बरु बनांदे ते न्हांदे धोंदे पैह्लें सारें कोला सवेरै उट्ठियै पैह्लें न्हांदे न्हुंदे सारें मंदरें मुंदरें जंदे भंडारा भंडुरा बनांदे ओह्दे बाद बिच अस केह् करदे खोड़ छोड़ भन्नदे गुड़ छुड़ मुंगफली त्रचौली बनादें शामीं टैम अर्घ शर्घ दिंदे सारे किट्ठे होइयै बब्बरू शब्बरू बगैरा धाम धूम मनांदे ठीक ऐ सर ते ओह्दे बाद अस दूए दिन दूए दिन अस अपनियां भैना भुना जेह्ड़ियां ब्याही दित्ती दियां हुंदियां जेह्कियां बुजियां शुजियां उ'नें ई सद्ददे उब्भी औंदियां खिचड़ी खुचड़ी बनांदे शैल मतलब सारे खुश मतलब इयै कि साढ़ी भैन आई दी जां साढ़ी बुआ आई दी ओह्दे कन्नै गप्प शप्प खुशी दूआ त्रीया खुशी मनाई जंदी ऐ ते ध्यार मनांदे न लोह्ड़ी ऐ दूएं गी घर सद्ददे ओह्दे बाद अस देआली मनांदे देआली कोला दो त्रै दिन ते पटाखे पुटुखे पैह्लें गै आह्न्ने दे हुंदे ते फटाना शुरु होई जंदे खुशी मनांदे पटाखे फटाने भई असें देआली आवै दी भी पटाखे फटाने पटाखे आह्न्नियै रक्खे दे होंदे दोस्तें कन्नै मिलदे जुलदे पटाखे होंदे किट्ठे शरारती इक दूए उप्पर छंडदे भी अस खुशी मनांदे पटाखे फटांदे बड़े मजे मनांदे अग्गी फूकदे पंगे पुंगे करदे खुशी एह्दे उप्पर एह्दे बारे च में तुसें ई सनान्नां कि देआली उप्पर होली हुंदी तां अस दो त्रै दिन पैह्लें गै मतलब रंग रुंग लेई औंदे रंग सकांदे रंग इक दूए गी मलदे पूरी खुशी अपने भैने भ्राएं कन्नै अपनी भाबियें भर्जाइयें कन्नै मजाक मजूक करदे और उस दिन गै इक दूए ई रंग रुंग मलदे रंग होलियै दा पूरा मजा मनांदे अस होलियै दे दिन जिस दिन होली हुंदी तां उस दिन इक दूए गी मली कोई नां निं कि कुसै ई सारें ई रंग मलना मजाक सारें ई भाबियें भरजाइयें ई भैनां भुना सारें ई किट्ठे होइयै दबी मजाक चलदा और दोस्त अग्गें पिच्छें कोई लब्भै ओह्दे उप्पर रंग उसी मली ओड़े दा उसदे कन्नै मजाक भी तुसें ई में इक बसाखी सनांदा बसाखी मनाई जंदी मेला आखदे उसी अस प्हाड़ी लोक अपने ता ओह् मेले बिच त्रै दिन चार मेला मनाया जंदा मेले बिच बड़े बड़े खढोने खेढने आस्तै जागतें आस्तै औंदे किश दिक्खने आस्तै मजे मुजे मनांदे मतलब किश चीजां छीजां खरीदी लैन्ने कोई कम्म जागतें आस्तै किश अपने मेले दी खुशी मनाई जंदी बड़े लोक किट्ठे होई किश खेढू शेढू मजा दिक्खना नंद नुंद घोल शोल होंदे छिंजा छुंजां जे बो हून में तुसें गी बसाखी बारै सना दा ता एह् इक ऐसी शिवरात्री जि'यां ध्यार होंदा ते ओह् बी असें रक्खी दी हुंदी ता ओह्दे उप्पर अस केह् करदे रुट्ट शुट्ट बनांदे पानी पूनी अर्घ शर्घ दिंदे अस जिसलै नत्त टाइप रक्खे दा होंदा में एह् तुसें ई अपने ध्यारें उप्पर गल्ल सना दा जी